ہیلو ہم وعلیکم السلام میں کہیں جا رہی تھی میرا گاڑی کھراب ہو گیا ہے ہم پٹرول پمپ پہ ہیں جی آپ کوئی بتائیے مستری آر یہاں آس پاس میں ہے کوئی ٹھیک کرنے والا گاڑی چلتے چلتے بند ہو گئی ہے

ہاں ہم نے چیک کیا پھر بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے

نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا تھا ہاں جی جی نہیں کوئی دکت نہیں لیکن ٹھیک ہو جانا چاہیے ہم اپنی جگہ صحیح سے جانا چاہتے ہیں آگے چار کلو میٹر آگے ہیں ہم اکیلے ہیں

ہاں ہاں ہم ویٹ کر لیں گے تھوڑا جلدی لیکن کیجیے گا ٹھیک ہے تھینک یو ہاں لیکن